कुकु पालन के लिए हमें पहले बाड़ा बनाना पड़ता है जैसे कि जौन है बाड़ा बना के उसमें खंबे लगाना पड़ता है ऊपर से ये कुल छाया की जाती है टीन वगैरह रखा जाता है और उसके आस पास जाली लगानी पड़ती है क्योंकि उसे हवा और पानी चाहिए और जो है मुर्गी पालन के लिए जौन है सभी जऊन है लाभ हो इसलिए जौन है मुर्गी पालते हैं कि जो है हमारा फ़ायदा हो जाे उसके रख रखाव के लिए हमें दाना लाना पड़ता है दाना खिलाना समय समय से दाना खिलाना पड़ता है और जो है उसके साफ सफाई के लिए दो लोग रखने पड़ते हैं इसलिए कि जब सब साफ सफाई रखी जाएगी तो हमारे जो है कुक्कू जऊन है साफ सफाई में जऊन हैं बीमार नहीं पड़ेंगे और अच्छी तरीके से बढ़ेंगे और उनसे हमें लाभ मिलेगा जो है अब अब से बड़े होंगे तब हमें उनसे लाभ लेना होगा जोखिम से उन्हें बचाना है क्योंकि उनसे साफ सफाई करवा के रख रखाव करना पड़ता है और जो है दाने खिलाने पड़ते हैं जैसे कि अब जानवरों को जानवरों के विषय में जैसे जानवर हम पालते हैं गाय या भैंस पालते हैं उसके लिए भी हमें कोई समस्या आती है तो हम डाक्टर वगैरह से पूछते हैं जाँच कर डाक्टर को बुला के जाँच करवाते हैं उसके लिए जो है डाक्टर सही ढंग से आकर देखता है और उनके बीमारियों के इलाज करता है इससे जो है हमको बहुत बड़ा लाभ होता है जानवर जैसे गाय है या भैंस है वो हमें दूध देती है उससे जो है हम अपना जऊन है धंधा करते हैं उनसे दूध लेते हैं डेरी वगैरह में बेचते हैं उससे हमें लाभ होता है और जानवरों में हमें बहुत सा मेहनत करनी पड़ती है चारे के लिए ये समस्या होती है जैसे खरीदना भूसा खरीदना पड़ता है दाना खरीदना पड़ता है उसे खिला के खूब जब अच्छा बनाते हैं बाडी अच्छी बनती है उसकी तभी तो हमें वो अच्छा दूध देते हैं और अच्छा फायदा होता है हमें इसी प्रकार हम जो हैं एं अपने अपने जानवरों की रख रखाव करते हैं और हमें जानवरों को जऊन है स्वस्थ रखना पड़ता है डाक्टर को बुला के हर महीने दिखाना पड़ता है कि कोई जानवर हमारा बीमार न पड़ जाए इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम नहीं दिखाएँगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा इसी इसलिए हम हर महीने अपने जानवर को डाक्टर को बुला के दिखाते हैं और ये डाक्टर को दिखा के उसी इलाज करते हैं इलाज करके जानवर हमारा स्वस्थ रहता है तो हमें लाभ मिलता है और और मे हमें जैसे भैंस पालना है तो हमें अच्छी किस्म की भैंस लाना पड़ता है हाँ जैसे कि ये पंजाब है और ये जो है हरियाणा है वहाँ से भैंस लाना पड़ता है वह उसमें कीमत ज़्यादा लगती है इसलिए उनको उनका रख रखाव जरूरी है इलाज जरूरी है अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो हमारा जानवर बीमार पड़ जाएगा तो हमारी पूंजी जो है जानवर अगर खतरे में पड़ जाए तो हमारी पूंजी समाप्त हो जाएगी इसलिए हम उसे बहुत बड़ा हमें बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जानवर बीमार न पड़े किसी प्रकार की उसे दिक्कत न आए चाहे गाय हो या भैंस हो अधिक दूध देने वाले जानवर अक्सर करके जो है कमजोर पड़ते हैं इसलिए उनको देख रख रखाव बहुत जरूरी है उनको खिलाना समय समय पर खिलाना बहुत जरूरी है और समय समय पर उनको डाक्टरों को दिखाना पड़ता है ये भी बहुत जरूरी है इससे हमें लाभ होता है अगर हम रख रखाव करते हैं तो हमें इससे बहुत बड़ा लाभ होता है